हमने सिलाई कढ़ाई कैसे सीखे मेरा भी बहुत मन कर रहा था सिखने के लिए लेकिन मेरी मम्मी दादी से देख देख के सीखी उसके बाद मैं जब कक्षा आठ में गई तो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो मेरा भी देख कर मन करने लगा कि मैं भी करूँ कुछ मन बहलने के लिए उसके बाद मेरी मम्मी जब कुछ बनती थी तो मैं ध्यान से बैठ कर देखती थी कि मैं खूब निगाह से अच्छे से देखती थी छिप के मम्मी बोलती थी जा खेलो जाओ पढ़ो मैं मेरा मन उसी पे लगता था मैं बनाऊं जब मम्मी रख के चली जाती है काम करने दूसरा तो मैं घर में अंदर से कड़ी मार के उसको बनाने लगती हूँ तो मम्मी आती है देखती है कहती है इतना छोटा मैं बनाई इतना बड़ा कैसे हो गया तो मैं फिर भी नहीं बोलती क्योंकि डांट खाने के लिए मम्मी डांटें ना गलती ना हो फिर ऐसे बनाती थी मैं फिर मम्मी ने एक दिन देख लिया काम करके पहले ही आ गई और बोली देखी तो मैं डर गई मम्मी मेरी डटेगी क्यों डटेगी की क्यों तुम भींगती हो तुम पढ़ने मन लगाओगी कि भींनने में मन लगाती हो लेकिन मेरा मन बहुत करता था इसीलिए मैं बनाने लगी धीरे धीरे उसमें मन लगाने लगा धीरे धीरे ऐसे ही स्विटर और थाली पोस मुहारा झूमर ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ स्विटर तो अपने घर में ही सीखी और मोहारा भी अपने घर में ही सीखी है ऐसे ही कुरुस चलाने लगी धीरे धीरे जब स्विटर का क्रूस चलाने लगा तो अपने आप आदत पड़ गई क्रूस भी पकड़ने के लिए आदत पड़ गई तो मुहारा बनाई फिर मैं अपने सहेलियों के साथ ऐसे कहीं घूमने चल देती उसकी भाभी उसकी दीदी बनाती थी तो मैं भी देखने लगी अच्छी लगी डिजाइन आके घर पे तुरंत मम्मी से पैसा मांगी ऊन गई लाई और तुरंत वही डिजाइन मैं फान के बनाने लगी मम्मी बोली कि तुम तो पढ़ने में लगता है दिमाग कम लगाओगी इसमें गुण में ज़्यादा दिमाग लगाओगी तो मैं बहुत बनाती थी स्विटर झूमर धीरे धीरे बनाने लगी सिलाई भी पड़ोस में चाची से सीखी थी मेरी मम्मी कैसे सिखाएं परेशान थी मैं भी स्थिति देख के सोची की कैसे सीखूँ मेरा भी मन करता था सीखने के लिए तो मैं मम्मी से छिप छिप के चाची बगल में ही थी ज़्यादा दूरी नहीं मैं मम्मी से छिप के जाती थी उसके पास बैठती थी तो देखती मैं बस उसका मीटर नापती थी कितना मीटर लेती है ध्यान उसी पे मेरा रहता है उससे बात भी करती थी और उसके गुण पे ही ध्यान मेरा तो मैं उसको गुण देख रही थी जैसे जैसे वो काटे सीखे मैं कहीं सिलाई सीखने नहीं गई मैं ऐसे ही जब उस चाची को देख के आती थी एक छोटी सी कैंची थी मैं भी उठा के कपड़ा काटने सीखती थी घर पे ही तो मम्मी का एक बिलाउज काटे मैं हाथ से ही सीली बिलाउज मम्मी बोली कि हाँ अच्छा है मेरी बेटी तो कहीं नहीं गई सिलने सीखने घर पे ही सीख गई इसीलिए हम घर पे ही सीख गई